मैथिली भाषाक तुलना अनेक क्षेत्रीय भाषा सॅं कयल गेल अछि प्रथम जे हमरा बिहारमे जे किछु भाषा बाजल जाइत अछि जेना अङ्गिका ओ अङ्गिका अहाँकेँ मैथिलीसँ मिल रहल अछि दोसर मिथिलाक्षर जे अछि से बंगला सँ मिल जुलि रहल अछि मिथिलाक्षर आओर बंगलाक्षरमे अधिक कोनो अन्तर नहि अछि ताहि हेतु मैथिली आ अङ्गिका आ बंगला एहि भाषा मिलल जुलल रूपमे अछि मैथिली भाषामे अङ्गिका भाषाकेँ प्रकृति भाषाकेँ सेहो अछि जेना प्रकृति भाषामे विद्यापति लिखने छथि जे शक्कय वाणी बहुअ न भावे पाव रसकेँ मन न पावे देशील वैना सभ जन मीठा आ तैँ तैसे जमपौ अवहट्ठा अवहट्ठ भाषाकेँ पहिने ई कनि कठिन भाषा छलै ताहि हेतु ताहि हेतु जे विद्यापति ओहि भाषाकेँ मैथिलीमे बेसी प्रचार प्रसार कयलनि लिखलनि जे ई भाषासँ मैथिली भाषा सभकेँ सुनल आ बाजल जाय आ